मैंने एक धार्मिक पुस्तक श्रीमद्भगवद् गीता का अध्ययन किया है इस पुस्तक का पसंदीदा उदाहरण महाभारत का युद्ध है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया है वह काफ़ी प्रभावित करनेवाला है यह ज्ञान व्यक्ति के जीवन में काफ़ी परेशानियों को दूर करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है हमारे जीवन में काफ़ी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम हल नहीं कर पाते हैं इस पुस्तक में काफ़ी ऐसी ज्ञान की बाते हैं जो हमारी परेशानियों को हमारे निजी जीवन की परेशानियों को दूर करती हैं और हमें रास्ता दिखाती हैं